जेब्ला जोंनि न'आव सोरबा आलासि एबा आंनि लोगोफोर फैयो अब्ला आं बिसोरखौ आंनि न'आव सौफैनायनि सिगां ससे लामा लायस'नानै लानानै फैयो आरो लाना फैखांनायनि उनाव आं बिसोर आं बिखौ जोंहानि न'आव मोनफैयोब्ला बिनो आथिं सुनो थाखाय दै जगार खालामना होयो आरो आथिं सुखांनायनि उनाव बिखौ आंनि जिरायग्रा खथायाव लानानै थाङो आरो जिरायग्रा खथायाव लानानै थांखांनायनि उनाव आं बिखौ मोजाङै बाहेराव जिरायनो होयो आरो बिखौ जिरायनो होखांनायनि उनाव आङो बिनि थाखाय लोंनायनि थाखाय साहा जगार खालामना होनो मोजां मोनो आरो साहा जगार खालामना होखांनायनि उनाव आं बिखौ न' सिङाव होथ'ना बिजों लोगोसे न' सिङाव जिरायना मोजां गाज्रि दसे सम खोथा बाथ्रा सावरायो रायज्लायलायो एदावलयो बेफोरबायदि एदावलायखांनायनि उनावहाय जेब्ला सानजौफुनि जानाय सम एबा मोनानि जानाय सम जायो जायखिजाया जानाय समावहाय आं बिखौ हारसिङै एबा हारसिङै बिसनायाव एबा बबेयावबा एबा आंजों लोगोसे जिरायहोफानानै एबा बिखौ दसे सम हारसिङै जिरायहोथ'नानै आं बिनि थाखाय जानायनि लाहार फाहार खालामो अब्ला आं आंनि आलासिफोरनि थाखाय जानाय आदारफोरखौ बिदिनो झल हिसाबै दालि झल आरो बिनि अनगायै भाजाफोराव बेदर आलु अमा बेदरजों आलु टमेट' आरो पाप'र भाजा बिदिनो आलु भाजा दिंखिया बेफोरबायदि ओंख्रिफोर संनानै जाहोनो मोजां मोनो